बात की जाए भोपाल ज़िले में मुख्य और मनोरंजन गतिविधियों की तो भोपाल ज़िले में बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक गतिविधियाँ और मनोरंजन के विकल्प हैं जैसे सबसे पहले भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है तो भोपाल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा झीलों का झीलों की मौजूदगी है जैसे लेक व्यू जा सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर और लेक व्यू जा सकते हैं वी आई पी रोड जा सकते हैं राजापुर सेतु जा सकते हैं और अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो राज भवन भारत भवन जैसे जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यधिक होते ही रहते हैं बात की जाए भोपाल क्षेत्र में मूवी थिएटरों की तो मूवी थिएटरों में रंग महल टॉकीज संगम सिनेप्लेक्स जैसे थिएटर हैं जहाँ पर लोग मूवी देख कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं बात की जाए खेल के मैदानों की तो भोपाल क्षेत्र में एक मेजर ध्यानचंद हॉकी का मैदान है ऐशबाग स्टेडियम जिसे कहा जाता है वहाँ पर हॉकी के मैच देख कर लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के बाग और बगीचे हैं और हरियाली काफ़ी ज़्यादा मौजूद है जैसे कुछ पार्कों का नाम विशिष्ट है जैसे चिल्ड्रन पार्क कोला डैम वगैरह जिनके माध्यम से हाँ आप अपना मनोरंजक कर मनोरंजन कर सकते हैं धन्यवाद